सासे दखानिनिफ्राय सिखा लाबोदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बे सिखायानो बयासो बे प्रदाक्टआ मोजां नङा बानायग्राया मोजां बानायाखै जानो हागौ सिखाया औवा दाननायावनो थबस्र' बायसलांदों मा खालामनो आरो नआव खामानि मावनो होननानै बायनानै लाबोदोंमोन ओमफ्राय जायासै माबोरै बायलांखो मोजां नङा खोमा बे प्रदाक्टआ आंनि थाखाय बिनि थाखायनो बे प्रदाक्टआ मोजां नङा